जब पहले हमलोग थे छोटे छोटे तो हमलोग बहुत खेल पसन्द था छोटे खेल पसन्द था तो हमलोग खेलते थे बहुत अच्छा लगता था और उसके बाद यह था आपका खेलते थे बित्ती बित्ती चिना खाँच का हमलोग दो तीन लड़कियाँ थीं जब वह खेलते थे कबड्डी और बित्ती बित्ती तो खूब खेलते थे मज़ा आता था बहुत सुन्दर लगता था सबलोग कहते थे देखो खेल रही हैं सब बहुत अच्छा लग रहे मेरे लिए हमलोग की लड़कियाँ खेलती थीं सबलोग घर थी पास होती थी सबलोग उसके बाद खेलती थी उसके बाद हमलोग खेलते थे लीडो था लीडो में हम मम्मी भाई बहन सबलोग थे और पापा थे बहुत मज़ा आता था खूब खेलने में खूब सुन्दर लगता था हमलोग कहते थे बड़ा अच्छा लग रहा है बड़ा अच्छा लग रहा है लीडो जो जो पास होता था तो खूब मारते थे हमलोग मतलब जो चोर हो जाता था ना तो उसको हमलोग मारते थे जो पास हो जाता तो वह मारता था पास जो होता था तो बहुत अच्छा लगता था उसके बाद वह खेल उल लेते थे तो हमलोग को बहुत सुन्दर लगता था पहले के जो लुका छिप्पी बच्चे थे जब लुका छिप्पी खेलते थे हमलोग चोर सिपाही खेले हैं चोर सिपाही में भी बहुत मज़ा आता था जब छिप छिपकर खेलते थे हमलोग और उसके बाद जब भाई वाई थे तो वह लोग भी खेलते थे खेलने के बाद बहुत मार पिटैया कूदते थे फाँदते थे खूब मज़ा आता था छोट में तो बहुत अच्छा लगता था अब तो हमलोग वह हो गए बड़े हो गए हैं अब लोग क्या खेलेंगे बड़े लोग बड़े हैं तो अब कबड्डी खेलते हैं कबड्डी में भी मज़ा आता है कबड्डी में जैसे खेलते थे कितने खिलाड़ी थे तो ग्यारह थे तो कबड्डी खेलते थे उसमें हमलोग टीम बाँटी जाती थी तो कितनी टीम थी मतलब दस टीम इधर दस टीम उधर खेलते थे तो टीम में खेलते थे तो इधर और उधर तब फिर कबड्डी उधर से लेकर जाते थे एक लोग कबड्डी कबड्डी बोलती थी तो और उसको मारकर छूकर आना था बहुत तेज़ी से छूकर दौड़कर जब पकड़ा जाते थे सबलोग बहुत तेज हँसने लगते थे पैर वैर सब खींच उँच लेते थे सबलोग कबड्डी कबड्डी खेलते थे लोग जब जो चोर हो जाता था तो खूब बड़ा होता था खेलने के बाद बहुत मज़ा आता था सब बहुत लड़कियाँ लड़के थे हमलोग स्कूल में भी खेलते थे क्रिकेट लीडो हो गया और यह अब भी खेलते हैं ऐसी बात नहीं है खेलते हैं बड़े हो गए हैं तब भी फिर भी खेलते हैं क्या बोलते हैं कि खो खो खोला भी खेलते हैं खो खोला में भी मज़ा आता था जब पहले खेलते थे तब बहुत अच्छा लगता था अभी भी खेलते हैं ऐसी बात नहीं है कि नहीं खेलते हैं खेलते हैं वह भी अच्छा लगता था और फिर सुरपट्ट था जो सुरपट्टा भी सुरपट्टा में भी मज़ा आता था खूब दौड़ दौड़कर छूते थे छुआ छुअम और छिपा छिपम खूब मज़ा आता था खेलने में जब जब बोलते थे लोग कि देखो वह लोग खेलने चल दी लोग फिर ओलबा का पाती था वह भी खेलते थे उसपर पेड़ पर चढ़ चढ़कर पत्ती गिनते थे तो जो पास हो जाते थे फिर छूते थे हमलोग बहुत सुन्दर लगता था फिर छूने के बाद वह भी और उसके बाद मेरी मम्मी आज भी खेलती हैं लीडो कहती लीडो लगाओ लीडो लीडो लगाते हैं हमलोग खेलते हैं बहुत नीक लगता है बहुत मज़ा आता है उसमें बहुत खूब हँसी आती है इतना अच्छा लगता है मन हम तो भगाते रहते हैं उसमें क्या करते हैं कि उन लोग को देख नहीं देखते हैं लोग भी तब भी उल्टा सीधा उठाकर हटा देंगे गोटी भगा देते हैं हम सबलोग कहते हैं अरे देखो इतना हटा भगा दी पास हो गई बहुत जल्दी पास हुई है खूब हँसी बढ़ती है तो फिर पास होने के बाद फिर वह आता है कैरम बोर्ड आता है तो कैरम बोर्ड में हमलोग दो लोग ले हमारे भाई और बहन हम दोनों लोग खेलते हैं खेलते हैं कि वह वह भी मारता है उधर से हम भी मारते हैं पास होते हैं तो हमलोग म मरनता खेलते हैं जो पास हो जाएगा तो जो चोर रहेगा वह उसको भी मारते हैं बड़ा मज़ा आता है तब मेरा भाई कहता है अरे तुम पास हो गई कैसे पास हो गई हम कहे देखो कैसे पास होते हैं तुम्हारे खूब पाउडर औडर लाते हैं मम्मी का पाउडर उस कैरम बोर्ड में लगा लेते हैं खूब खेलते हैं एकदम पूरा पास हो जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है बहुत सुन्दर लगता था फिर उसके बाद बहुत खेलने बहुत खेलना उलना हमको बहुत पसन्द था बचपन से ही खेलना पसन्द था आज भी पसन्द है यह नहीं है कि नहीं पसन्द है आज भी पसन्द है लेकिन पहले का जो खेल था बहुत सुन्दर लगता था और मेरा भाई तो वह भी खेलता था खो खो खोला खो खो खोला खेलता था तो वह तो बस मेरे को मारता रहता था हम भी मारते थे बहुत ज़्यादा उसको और डाँट पड़ती थी उसको इतनी डाँट पड़ती थी कि क्या बताएँ जब हमलोग मम्मी के चोरी भी चले जाते थे खेलने के लिए चोरी से चले जाते थे तो मम्मी कहती थीं अरे इतना मना कर रहे हैं तब भी ये लोग मान नहीं रहे कितना खेल रहे हैं ये लोग बहुत अच्छा लगता था